ہاں کھانا پکاتے میں مجھ سے اکثر کبھی کبھی غلطی ہوجاتی ہے ایک دن میرے گھر میں مہمان آ رہے تھے اور مجھ سے قورمے میں نمک تیز ہو گیا تھا جس سے کہ میں بہت پریشان ہو گئی تھی پھر میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا گنا ہوا آٹا ڈال دیا تھا جب وہ تھوڑا پک گیا تو سارا نمک اس کے اندر آ گیا پھر بعد میں میں نے اس آٹے کو اس میں سے نکال دیا اور اس سے میرا کھانا بالکل ٹھیک بن گیا اور اس سے میں نے صحیح سے سنبھال لیا